हमरा ईलाकाके लोकक द्वारा पारम्परिक खेलक संरक्षकके लेल सबसँ पहिने आयोजन करैके लेल सबसँ पहिने एकटा मीटिङ्ग बैठाओल जाता है जाहिमे खेलसँ सम्बंधित बात चित होइत छै से खेलक आयोजनमे की कोना होयबाक चाही तकरबाद खेलके आयोजन कयल जाइत अछि आओर एहि खेलके आयोजनके लेल सबसँ पहिले जे खेलक आयोजन कयल जाइत अछि ओहि खेलसँ सम्बंधित टीम सब कऽ अलग अलग गाँवके अलग अलग शहरक टीम सब कऽ सुचना पठाओल जाइत अछि जे हमरा ईलाकामेके हमरा क्षेत्रमे ई खेलक आयोजन कयल जा रहल अछि जाहिमे अहाँसब अपन टीमसँ लैके आउ आओर खेलमे भाग लिअ आओर खेलक अलग अलग नियम सब बताओल जाइत अछि जाहि खेलके समय बतायल जाइत अछि कओन खेल कओन समय पर होयत जेनाकि हमरा आरके किछु दिन पहिले एम एल एस कॉलेज पर बैडमिण्टनके आयोजन कयल गेल छलै जाहिमे अलग अलग जिलासँ पूरा बिहारके अलग अलग जिलासँ खेलाड़ी सब आयल छला जेकर आयोजन चारिसँ छओ तारिक तक चलल आओर ई खेलके नियमके पालन कयल गेल आओर बढ़िआसँ ई खेलक समापन कयल गेल